माने आगोलाव फिसामोन आरो बे आंलाय मा जादों नंबाय थादों आरो बे आथिंखौ लोथोथो फिसा नालाय मा जालाबाय थाखोब्रा आथिङालाय होननानै गाबोन एसे समफोर एसे बोसोरनै जालाय लांबाय गिदिर देरबोबाय देरै देरै देरनानै दा नै नै दाख्लि बावैसो दथ'मायाव थांनानै अपारेसन खालामहैबाय आं जि मैला गदों बेहाय बा एकदम गुग्लाबायदि दा बेयावहाय बेसबां लाखो मुलिजों जाबजों गैयाबाबो माबा लाबाय ओरैनो थांबाय बार' हाजार सानैमोन नालाय फिसालानिखौबो माबादों फिसालाना बै नैबे खोमा खाथियाव मोनसे आरो बिथिं मोनसे मोननै फारनै हाखाव जाबाय बिनिखौबो फैसाया आंनि थांबाय बार' हाजारसो थांबाय आरो नै दा सिलाय खेवहैबावनांगौ दा मंगलबाराव बेनोसै